بہت ایسے مختلف چیزیں ہیں جو گاؤں میں بجلی کا بجلی کے استعمال سے کیا جاتا ہے جیسے آج کل گھروں میں کھانا بنایا جاتا ہے انڈکشن جو بجلی پہ چلتی ہے اور بہت جیسے موبائل کو بجلی پہ چارج کیا جاتا ہے اور آج کل لائنیں بھی آتی ہے انورٹر جو بجلی پہ چارج ہوتی ہے اور لائن کٹنے کے بعد بھی ہمیں کئی گھنٹوں تک بجلیاں دیتی ہیں اور مشینیں بہت سارے مشینیں بھی ہوتی ہیں اور کھیتی میں کام آنے کے لیے جنریٹر جو پانی ختم ہو جاتی ہیں دریاؤں میں تو بہت دور سے دریاؤں کو مشین کے تھرو جوڑ کے پانی دیا جاتا ہے تاکہ آسانی ہو اس میں بھی بجلی کا بہت ہی بڑا یوگدان ہے بجلی ہر چیز میں آج کے ہر چیز میں کام آتے ہیں جیسے کوئی بھی کام کرنا ہے بجلی کے وغیر نہیں چلتا آج کل گاڑی بھی بجلی کے وغیرہ نہیں چلتی جیسے ٹرین اور جہاز وغیرہ وغیرہ اور بجلی ایک مہتوپورن یوگدان رہا ہے گاؤں میں بجلی کا یوگدان بہت ہی بڑا ہے لائن کے بغیر کو انسان کچھ ہی دنوں تک رہ سکتا ہے اس کے بعد وہ تڑپنے لگتا ہے کہ لائن کیوں نہیں ہے بجلی بہت ہی ضروری ہے ہر چیز میں کمپیوٹر بھی چلانا ہوتا ہے تو بجلی کھانا بنا بنانا ہوتا ہے تو بجلی ہر چیز میں بجلی ہی بجلی